जायत्या कारखान्यांचे प्रदुशण हो मेळ्ळें उदक दर्यान सडटात ताका लागून जायते नुस्तें मारता पावसाच्या दिसांनी सगळे तरेचे मेळ्ळे उदक दर्यांत वता आनी ताका लागून नुस्तें मारता